एह्दे च असें गी पुच्छेआ गेदा ऐ कोई बी पंज इंटरनेशनल सिटीज दे नांऽ सनाने ते पैह्ला नाम आई गेआ बर्लिन दूआ नांऽ आई गेआ न्यूयार्क त्रिया नांऽ आई गेआ पेरिस चौथा नाम आई गेआ लंडन ते पंजमां नाम आई गेआ बैंकाक